हाँ हम आप मेड़कल हॉल से बोल रहे हैं तो देखिए हमको काफी दिनों से बुखार आ रहा हे और खांसी उसी भी है ओ वही दवा के लिए में आपके यहाँ फोन किया हूँ क्योंकी दर्द उर्द भी होता है तो इसमें कौन कौन सी दवा आप देंगे चलिए ठीक है मैं आपके मेडका हॉल पर आपका मेडका हॉल कहाँ पर है है चलिए ठीक है देखिए में इसके पहले भी अपना इलाज कई स्थानों पर जा करके करवाया लेकिन उससे मुझको ज्यादा कोई ज्यादातर लाभ तो नही मिला लेकिन में बड़ी उम्मीद लगा करके बैठा हूँ की मैं आपके पास चलूँगा तो इससे ज्यादा उम्मीद है कि आपके यहाँ से मुझको राहत तो मिलनी चाहिए चलिए ठीक हे अगर म हँ एकबार में आपके यहाँ से दवा तो ले रहा हूँ लेकिन अगर यदि उस दवा से मुझको लाभ होगा तो ठीक है में आपकी दवा करूंगा अगर यदि आपके दवा से नहीं लाभ हुआ तो उसके आगे भी कोई विकल्प आप बताएंगे जैसे आजमगढ़ जनपथ में जो बढ़ियाँ से बढ़ियाँ हास्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों में कुछ हॉस्पिटलो का नाम हमको बताइए की जिससे हम संतुष्ट हो के यहाँ हम अपना इलाज करा सकते हैं

तो चलिए ठीक है अब अगर समय मिलता है तो में आज ही आपके मेडका हॉल पर आ करके दवा लूँगा आ अगर यदि नही समय मिलेगी तो कल निश्चित रूप से आपके मेडका हॉल पर में आके दवा लूँगा मुझको पूर्ण विश्वास है की अगर यदि आपके पास आऊँगा तो मुझको आराम मिलना चाहिए काफी दिन से अगर आपका मेडका हॉल पुराना हे तो दवा के क्षेत्र में तो आपको जरूर इसका अनुभव होगा कि मैं कौन सी दवा चलाऊँ की पसेन्ट को आराम मिले तो बताइए आपका मेडका हॉल पुराना है चलिए ठीक है तो देखते हैं कल आएंगे सुबह और दवा लेंगे अगर दवा से आराम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है आ नहीं आराम होगा तो फिर आगे देखेंगे आज कल आएंगे तो कौन कौन सी दवा दे देंगे आप चलिए ठीक है ठीक